हेलो हाँ हाँ बोलिए

हाँ बिल्कुल सुधार दूँगी मैं सुधार दूंगा मैं अभी तो मैं साइट पर हूँ आप मुझे बटा टाइम दे दो आप शाम को आऊँ रात में आठ एक सात बजे आऊँ तो चलेगा हाँ सात आठ बजे तक आ जाऊंगा नल के दो सौ रुपये एक नल में मतलब थोड़ा सा लीकेज होता है तो दो सौ रुपये और ज़्यादा पूरा ही निकला हुआ है तो मई पाँच सौ रुपये लूँगा हाँ हाँ ठीक है देख लूँगा नहीं मैं बिल्कुल आ जाऊंगा आठ से सात के बीच में मैं पक्का आ जाऊंगा हाँ अभी मैं अभी आ जाता पर मुझे न साइट पर थोड़ा काम है मैं साइट पर था हाँ हाँ ठीक है आप आपको नाम क्या है जी मैं आप का नाम ले कर अगर कोई नहीं भेंटाएँ तो मैं आपका नाम ले कर इंटर कर लूँगा ठीक है ठीक है